जेन्ना आमी म्हणटा की शिकिल्ले मनीस बरे शिश्टाचार आशिल्ल्या तत्वाक पळो दिता पाळो दितात काय ना जाल्या हांव म्हणटा की ना जे शिकलेले आसता ते शिकून सुद्दां अशिक्षीत आसल्या सारके वागता आनी जे खरे अशिक्षीत आसता न्हू ते सुद्दां डिग्री घेतलेल्या शिक्षीत लोका पेक्षा बरे वागता सादें एग्जांपल जर म्हाका दिवपाचें जालें सादें उदारण जाल्या बसीन जेन्ना वयता तेन्ना शिकलेलीं भुरगीं केन्ना उठून म्हाताऱ्यांक जागो दिना पूण जो शिकलेलो ना ताका जाणीव आसता की बाबा मुखार आसलेलो मनीस हो वयस्थ आसा ताज्या कडेन जायना ही जाणीव त्या मनशाक आसल्या कारणान ते किदें करता ताका बसपाक जागो दिता आतां शिकिल्ले लोक देव धर्म मानिना तांचो कोणाचेर विश्वास आसना ते सायन्स म्हणटा आनी सगल्याच गोश्टींक किदें करता नाकारता पूण अशिक्षीत मनीस हो जरी अशिक्षीत आसलो जाल्यार तो सायन्सा वांगडा विज्ञाना वांगडा थोड्या गोश्टींचेर विश्वास दवरता संस्कार संस्कृती हाका मान दिता